प्रिन्ट मिडिया आरो ससियेल मिडियानि फारागथिया बेनो जायैबाय जेरै जों प्रिन्ट मिडिया आरो बेफोर खौरां बिलायनि गेजेरजों जों जेरै फरायनानै जेरै निउस पेफार बेफोर बादियाव फरायनानै जों मिथिनाय जायो जेरै खौरांफोरखौहाय जेन'बा दाबसे जायगायाव दाबसे जायगायाव माबा जानायफोरखौ जों जेरै फरायनानैसो जेरै निउस पेफार बेफोरबायदि फरायनायावहायसो जों नुनानैहाय जों फरायनानै जों मोनथिनो हायो आरो ससियेल मिडिया बेनि गेजेर चेनेलनि गेजेरजोंहाय जों मोनथिनानै नुनो मिन्थिनाय जायोदि जेरै जों मबाइलफोरावहायनो जोंनि गावबा गाव एफ्स बेफोर बादि निउस बेफोर बादि नायनानैनो जों गासै खौरांफोरखौ जों मिथिनो मोननाय जायो बेनो बेनि फारागथिया